कला की बात करे तो हमारे भदोही को कारपेट सिटी कहा जाता है तो हमारे यहाँ जितनी भी कलाऍं होती हैं वो हम सब कार्पेट में अपने दर्शाते हैं उस में नए नए डिज़ाइंज़ जो भी हमें याद आता है वो हम अपने कार्पेट में बना के सम्मिट करते हैं